नमस्ते क्या आप होटल वाटिका से बात कर रहे हैं जी मुझे एक पीज़्ज़ा और बर्गर के साथ एक कोक का आर्डर देना था तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपके पास पीज़्ज़ा में कौन कौन सी वैराइटीज़ उपलब्ध हैं जी आप मुझे इन सबके प्राइश टैग और बता दीजिए एक्ष्ट्रा कॉर्न चीज़ पिज़्ज़ा कितने का पड़ेगा थिरि हंड्रेड पर प्लेट और इसका हाफ़ प्लेट कितने का पड़ेगा वन फ़िफ़्टी का और बर्गर्ज़ की वैरायटीज़ और बता दीजिए मुझे आपके पास बर्गर में दस से भी ज़्यादा वैराइटीज़ हैं ठीक है तो मुझे एक फ़ुल प्लेट कॉर्न पीज़्ज़ा और एक बर्गर साथ में एक कोक ये तीनों चीज़ का आर्डर देना था तो इनका बिल कितना आएगा करीब साढ़े छः सौ तो आपके पास अभी इन पीज़्ज़ा में कुछ ऑफ़र वगैरह चल रहा है क्या अच्छा ऑनलाइन पेमेंट पे दस परसेंट के डिस्काउंट

ठीक है तो आप मुझे बता दीजिए कि आज रात तक आप दस बजे तक डिलीवर कर सकते हैं क्या इनको क्यूोंकि मुझे रात दस बजे ये सब चाहिए आप ऑन टाइम डिलिवर कर देंगे ठीक है तो मैं आप को व्हाट्सएप पे अपनी लोकेसन ऐड्रेस वगैरह सेंड कर देता हूँ जी ठीक है तो आप मुझे रात दस बजे तक डिलीवर कर देना